جی ہاں میں نے ایک بار ایک آنلائن گیمنگ ٹورنامنٹ میں حصہ لیا تھا اور یہ میرے لیے ایک یادگار یادگار تجربہ تھا یہ ٹورنامنٹ ایک مشہور موبائل گیم فری فائر کا تھا جو پوری دنیا میں کھیلا جاتا ہے اور نوجوان میں بہت مقبول ہے یہ مقابلہ گیم ٹی بیی نامی ایک آنلائن ایپ سے کے ذریعے منعقد کیا گیا تھا اس ایپ پر روزانہ مختلف قسم کے گیمس یٹ کے ٹورنامنٹ ہوتے ہیں جن میں دنیا بھر کے لوگ حصہ لیتے ہیں جب میں نے پہلی بار اسے اس ٹورنامنٹ کے بارے میں سنا تو مجھے بہت شوق ہوا کہ میں بھی حصہ لوں پہلے میں نے سوچا کہ شاید میں اتنی اچھی کھلاڑی نہیں ہوں یہ مجھے ہار کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن پھر میں نے خود کو حوصلہ دیا اور کم از کم کوشش تو کرنی چاہیے چنانچہ میں نے خود کو رجسٹر کیا اپنی ٹیم کے ساتھ رابطہ کیا اور خوب پریکت شروع کر دی ہماری ٹیم میں چار لوگ تھے اور ہم ہر رات ایک گھنٹے پیکت پریکٹس کی ہم نے گیم کے ہتھیاروں دشمنوں کے حملوں اور دگائی طریقوں کے بارے میں بہت کچھ سیکھا اس کے بعد جب اصل ٹورنامنٹ کا دن آیا تو دل میں تھوڑا خوف بھی تھا لیکن جوش بھی بہت زیادہ تھا ٹورنامنٹ شروع ہوتے ہی مقابلہ بہت سخت ہوا ہر ٹیم بہت اچھی تھی اور سبھی کھلاڑی اپنے جگہ پر ماہر تھے ہم نے پوری دھیان اور ٹیم ورک کے ساتھ کھیلا ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ایک دوسرے کو خبردار کرتے اور دشمنوں پر ایک ساتھ حملہ کرتے اس وجہ سے ہم ایک کے بعد ایک میچ جیتتے گئے اور آخر کار سیمی فائنل تک پہنچ گئے بد قسمتی سے ہم فائنل میں نہیں جا سکیں لیکن ہمیں بہت خوشی ہوئی کہ ہم اتنی دور تک پہنچیں یہ تجربہ میرے لیے بہت کچھ سیکھنے کا موقع تھا سب سے اہم بات یہ تھی کہ میں نے اپنے خود اعتمادی میں اضافہ محسوس کیا مجھے یہ سیکھنے کا کو ملاقہ ٹیم ورک یعنی ٹیم میں مل کر کام کرنا کس قدر ضروری ہے اگر ایک کھلاڑی اکیلا کچھ کرنے کی کوشش کرے تو زیادہ کامیابی نہیں ملتی لیکن اگر سب مل کر کام کام کریں تو نتیجہ بہت بہتر ہوتی ہے اس کے علاوہ میں نے وقت کی پابندی منصوبے بندی اور فوری فیصلے لینے کی مہارت بھی سیکھی جو کہ صرف گیم میں نہیں اصل زندگی میں بھی کام آتی ہے